जि'यां पंदरां अगस्त होइया छब्बी जनवरी होई गांधी जयंती होंदी दो अक्टूबर गी होई इक्की जून गी योगा डे होइया ते कन्नै चिल्ड्रन डे होइया चौदां सितंबर गी अ नंवबर चौदां नंवबर गी